میں اپنے مہمانوں کو کچھ تاریخی مقامات پر گُھمانا چاہتی ہوں کیوں کہ مجھ گُھومنا مجھے بھی بہت پسند ہے اِس لیے میں اُنہیں سب سے پہلے تاج محل جو کہ آگرہ میں ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے اُسے شاہ جہاں نے اپنے بیگم ممتاز کی یاد میں بنوایا تھا اور اِسی طرح میں اُنہیں لال قلعہ جو کہ بہت بڑا ہے لوگ گھومتے گھومتے تھک جاتے ہیں جامع مسجد جو ہندوستان میں مطلب سب سے بڑی مسجد ہے اور اِسی طرح قطب مینار اُس کو بھی میں گھمانا چاہتی ہوں اور انڈیا گیٹ یہ بھی لوگ یہاں پہ گھومنے جاتے ہیں اور یہ سب میں اُن لوگوں کو گھمانا چاہتی ہوں کیوں کہ مجھے بھی گھومنا کافی پسند ہے